السّلام علیکم آ کیا آپ ڈاکٹر عبا شاد بات کر رہی ہیں میں نوشین شان بات کر رہی ہوں اصل میں ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دِنوں سے نا میرے آ سر میں نا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور آ مطلب میری آنکھوں میں بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے جی اور میرے ایگزام بھی چل رہے ہیں جس وجہ سے میں اپنی پڑھائی پہ بھی فوکس نہیں کر پا رہی ہوں جی ڈاکٹر مجھے میری مجبوری ہے دیکھنا کیوں کہ ہمارے سارے اسکول کا ورک اُسی پر ہوتا ہے جی اچھا تو کیا میں آپ کے کلینک پر آ کر آپ سے مل سکتی ہوں تو کیا میں آپ کے کلینک کا ایڈریس جان سکتی ہوں کس وقت سے آ کس وقت میں آؤں وہاں پر ٹھیک ہے آپ کا بہت شُکریہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ملاقات جلدی کروں گی ٹھیک ٹھیک ہے شُکریہ جزاک اللہ